हमारे मायके में पहले हर हर हर द्वारा खेती होती थी हर में हर बैल से खेत जोता जाता था उसमें हल लगता था जुआ लगती थी उससे डंडे से मार मारकर खेत जोता जाता था मयके में मसीन ओसीन पहले खेती करने की मसीन ओसीन नहीं थी मसीन ओसीन नहीं थी पहले तो हाथ से खेती की जाती थी मनई से मनई मज़दूर से लगा के खेती की खेती कराई जाती थी हमारे पापा बाबा लोग ऐसे खेती करते थे अब तो मैं ससुराल में आई तो हमारे ससुर जी लोग खेती करते हैं खेती करते हैं तो अब तो हल बरधा नहीं चलता है पहले के ज़माने में हल बरधा से जोताई होती थी अब की अब के समय में तो खेती बाड़ी मसीन वग़ैरह चल गई हैं सब मसीन से काम होता है धान कटाने की मसीन गेहूँ कटाने की मसीन चल गई है अब के तो खेती अच्छी अच्छी से होती है पहले के ज़माने में खेती बहुत दिक़्क़त से होती थी अब तो हर सुविधाएँ खेती खेती करते समय गेहूँ मसीन इंजन द्वारा हर चीज़ सिंचाई सिंचाई जोताई बुवाई हर चीज़ अच्छी होने लगी हम हम लोग खेती के बारे में हम लोग को बहुत अब लाभ होने लगा और जोताई बुवाई सही से होने लगी हम लोग खेती के बारे में अब सहायक सहायता करते हैं कि हम लोग को खेती से आगे उन्नत बढ़ती जाए अब खेती में लाभ हो होता है खाने पीने की हर सुविधाएँ अब होती जा रही हैं अब कोई ही प्राब्लम नहीं होता है यहाँ हम लोग खेती बाड़ी से ही जीते हैं खेती बाड़ी में हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है जैसे धान वग़ैरह गेहूँ बाजरा मक मक्कई उरदी मूँग ये हर चीज़ अब पैदा होती है ई सब चीज़ से कोई दिक़्क़त नहीं होता है इंजन से इंजन से सिंचाई सिंचाई जोताई सिंचाई होती है हम लोग खेती के बारे में अब हर ही हर ही प्रयोग करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं तो धान गेहूँ हर चीज़ होती है हम लोग चाहते हैं कि खेती अच्छे से करें सिंचाई बोवाई जोताई हर चीज़ अच्छे अच्छे से करें तो हम लोग को फ़ायदा हो खेती में हम लोग को लाभ होता है हम लोग खेती से ही जीते हैं खेती में बहुत से ही फ़ायदा होता है खेती करने से धान गेहूँ हर उन्नत आज़ाद होता है हम लोग चाहते हैं कि खेती हमेशा ऐसे ही करें कि खेती से हम लोग को लाभ हो खाने पीने के आज़ाद रहे हमेशा कमी मत कमी मत हो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही खेती करें खेती से जोताई बोवाई हर चीज़ हमारे मइके में गाँव में देश में हर जगह अब तो हर सुविधाएँ हो गई हैं जोताई बोवाई इंजन से खेत ही सींचा जाता है टेक्टर से टेक्टर से जोताई बोवाई हर सुविधाएँ होती हैं